بارہ ایک دو ہزار تیئیس چودہ دو دو ہزار بائیس پندرہ تین دو ہزار اکیس سولہ چار دو ہزار بیس سترہ پانچ دو ہزار انیس